میں نے تحفے کے طور پر کسی کے لئے کوئی بھی شاعری نہیں لکھی ہے ہاں ایک دو شاعری لکھی ہے صرف اپنے شوق کے لئے شاعری لکھی ہے